अज्जकल बड़ी ज्य़ादा चेंज चेंजिंग होऐ दी इत्थै हमारे जिंदगी च जियां हून दिक्खी लैओ अज्जकल एह् होई गेआ ते आनलाइन पेमैंट होई आनलाइन ट्रांजेक्शन होई गेई किसे दे पैहे् देने होन ते आनलाइन दिन्ने आं कोई बी कम्म होई गेआ अज्जकल आनलाइन होई गेआ अज्जकल दुकान कोई शापिंग करनी होऐ ओह् बी आनलाइन होई ते हून जे दुकानदारें निक्के निक्के हारे दुकानदार ऐ उं'दी लाइफ उं'दी जिंदगी च असर पौना ही पौना कियां हून लोकें गी घर बैठे दे समान मिली जाना हून उंदा उंदा जो समान होंदा ओह् ओह् कौन खरीदग कोई बी नी खरीदग उं'दा कम्म घट घटी जाना ते उं'दा समान ते इयां बेकार जाना ते एह्दे कन्नै बड़े लोकें गी दिक्कतां बी आंदियां ते बड़े लोकें गी सैह्न सैह्न बी करना पौंदा ऐ हां भई साढ़ा एह् बी होआ दा एह् नुकसान होआ दा ओह् नुकसान होया दा बड़े लोकें दा नुकसान होआ दा होआ दा हून जियां दिक्खो तुस कोई पैह्ले पैह्ले अस एह् करदे के हां भई कोई समान लैना कोई समान चाहिदा जां किश बी करना ऐ किसें पैहे देने हां भई ओनु ओनु देने सिद्धे हत्थ बिच्च पकड़ाने किश समान लैना ते हां भई जाइयै बजार जाइयै लैना हून अज्जकल ऐ नी एह् किश बी अज्जकल समान लैना ते चलो जी एह् ऐप खोलो ते कोई बी ऐप खोलो ते ओह्दे बिच्च हर इक समान होंदा ते बस ओह् समान लेई लैओ ओह् समान उत्थें मगंवाई लैओ ते उत्थें लेई लैओ होर एह्दा एह् बी ऐ कि हां भई घर बैठे समान मिली जाना बाह्र जाने दी जरूरत नी ऐ ते हून पैसे देने होन किसे दे हां भई उद्धर जाने दी जरूरत नी ऐ बस इक अपने फोन बिच्च देई देओ उत्थें ते एह्दे कन्नै बड़े लोकें गी बड़ा किश सैह्न करना बड़े लोकें बड़ा किश सैह्न कीता ते हून करै दे बी हैन किश लोक सैह्न बट केह् करी सकदे हून अपनी अपनी बड़ी ज्यादा टक्नोलाजी एह् जो टक्नोलाजी आई दी ओह्दे कन्नै चेंजस ते आने गै आने लाइफ में